जियां कि तुस दिक्खी सकनें ओ कि साढ़े जम्मू काफी सारे शैह्र ऐसे न मतलव जिध्दर उसी दिक्खियै जादा प्रभावित होंदे जियां कि जम्मू होइया सांबा होईया हीरानगर होइया कठुआ बी लगाई लैओ तुस मतलव काफी अच्छियां फैसलिटिंयां न इनें शैह्रें च क्योंकि शैह्र च एह् ऐ कि तुस जिसलै मर्जी जाओ उत्थें हर इक फैस्लिटी मजूद होंदी ऐ हर टाईम चाहे रात हो चाहे दिन गो और जेह्ड़े गांव होंदे उत्थैें जेह्डियां फैसलिटियां बौह्त घट्ट होंदियां क्योंकि ओह् सैह्र कोला दा थोह्ड़े दूर होंदे ऐ और उध्दर दे जेह्ड़े लोग होंदे ऐं ओह् घट्ट पढ़े लिखे दे होंदे ऐं शैह्र कोला दा क्योंकि शैह्र च एह् ऐ कि शैह्र च पढ़े लिखे दे लोग होंदे ऐं और सैह्र च जेह्ड़ियां फैस्लिटियां अच्छियां होंदियां क्योंकि शैह्र च हर इक पैसिलिटी प्रोवाईड होंदी ऐ लोकें गी जियां कि तुस दिक्खी लैओ डिज़िटल लगाई लैओ जां फिर साढ़ी सेह्त दे रिलेटिड होई जां पिर खानें पीनें दे रिलेटिड जेह्ड़ी फैसिलिटी ऐ काफी अच्छी होंदी ऐ और गांव च एह् ऐ कि जेह्ड़ी फैसलिटियां घट्ट होंदियां नैं क्योंकि ओह् शैह्र कोला दा दूर होंदा ऐ तां करियै ओह् गांव कोला दा बाह्र आनां चांह्दे शैह्र च माईग्रेट होआ करदे क्योंकि शैह्र च हर इक फैसिलिटी होंदी ऐ ओह् चाहे साढ़े सेह्त बास्तै होऐ जां पढ़न लिखन दे जां फिर नौकरियें दे रिलेटिड कुछ बी हून तुस गांव च ही लगा लो केह्ड़ियां नौकररियां स्हानू गांव च मिलनियां साह्नू शैह्र च जाना पौना ऐ और अगर तुस दिक्खी लैओ कोई बमार होई जा ते डाक्टर कोल गै जाना होऐ तां बी साह्नू शैह्र च आना पौंदा गांव च ते निक्की मोटी इक डिस्पैंसरी होंदी ऐ जित्थें माड़ी मुट्टी दवाई मिलदी ऐ जुकामां आह्ली अगर कोई बंदा जादा सिरियस होई जा उत्थें तां ते शैह्र ते आनें गै पौंदा ऐ तां करियै जेह्ड़े लोग नै ओह् गांव च रैह्नां घट्ट पसंद करदे ऐं जादा शैह्र च रैह्नां पसंद करदे शैह्र च गै रैह्नां पसंद करदे क्योंकि शैह्र च एह् ऐ कि बंदा जिसलै मर्जी जावै कोई बी कुछ बी प्रावलम होऐ बंदा जंदा ऐ और सालव करी लैंदा और गांव च एह् ऐ कि स्हानू टाईम दा निकलना पौंदा ऐ ओह् बी नी पता अग्गैं जाईयै साढ़ा कम्म होना बी ऐ जां नेंई शैह्र च एह् ऐ कि हर इक प्रकार दी फैसिलिटी मिली दी होंदी ऐ ओह् दिक्खीा लैओ तुस गड्डियें दी जां फिर तुस दिक्खो सीट दी जां तुस होर साढ़ी रक्षा दी जां कोई सिक्योरटी दी पैसें दी बी दिक्खी लैओ काफी बैट्टर गै होंदी ऐ गांब कोला दा गांव च जेह्ड़े लोग होंदे नै ओह् थोह्ड़े मतलव मतलव मिडल क्लास आई जंदे नैं उंदे कोल फैसलिटियां घट्ट गैं होनियां फिर ते गड्डियां बगैरा बी दिक्खी लैओ गांव च घट्ट बध्द गै होंदियां नैं शैह्र च सारी ध्याड़ी सारी रात चलदियां रैंह्दियां नैं जिसलै मर्जी तुस जाओ जिसलै मर्जी ओह् जिसलै मर्जी जाओ तुस कोई बी कम्म करनें गी जां फिर होर लोग तां गै जादा शैह्र च रैह्नां पसंद करदे न गांव कोला दा क्योंकि गांव च जेह्ड़े लोग ऐं ओह् थोह्ड़े मतलव इयां पढ़े लिखे दे बी होंदे ऐं पर थोह्ड़े इयां इयां गै लाई लैओ कि गांव च लोग थोह्ड़े सिध्दे टाईप दे होंदे ऐं सिध्दे भोले भाले और जेह्ड़े शैह्र च उध्गदर जेह्ड़े लोग रैंह्दे उद्दर ते ऐटोमैटिकली होई जंदे क्योंकि उ'नेंगी हर इक गल्ला दा पता सोचदे कि सैह्र च रैह्नां कियां ऐं और कियां कम्म करनें ऐं और कियां लोकें कन्नैं बरताव बगैरा करनां ऐं ते इस्सै गल्ला गांव कोला दा शैह्र दी तरफ प्रभावित होंदे ऐं क्योंकि इत्थें उनेंगी हर प्रकार दी हर इक फैसिलिटी टाईम टू टाईम मिलदी रैंह्दी ऐ